भारत की कुछ प्रमुख भाषाएं हिन्दी बांग्ला मराठी तेलगु गुजराती कन्नड मलयालम तमिल इत्यादि हालांकि केवल हिन्दी को ही भारत व्यापी भारतीय भाषा कहा जा सकता है क्योंकि यह पूरे भारत मे लगभग सभी राज्यों में और केंद्र शासित प्रदेशों में बोली जाती है संबिधान की आठवीं अनुसूची में निम्नलिखित बाईस भाषाएं शामिल हैं असमिया बंगाली गुजराती हिन्दी कन्नड कश्मीरी कोंकणी मलयालम मणिपुरी मराठी नेपाली उड़िया पंजाबी संस्कृत सिंधी तमिल तेलगु उर्दू और बोडो लगभग एक सौ इक्कीस प्रमुख भाषाएं हैं और उन में जुड़ी दो सो सत्तर मातृभाषाएं हैं बोलने वालों की संख्या के घटते क्रम में संदर्भ में भारत की बारह सब से अधिक बोली जाने वाली भाषाएं हिन्दी बंगाली मराठी तेलगु तमिल गुजराती उर्दू कन्नड उड़िया मलयालम पंजाबी और असमी हैं चलिए हम आप को इस डेटा को शेयर करते हैं पहले पायदान पर इंडोनेशिया और ऑस्ट्रेलिया के क़रीब एक देश है जिस जिसका नाम पापुआ न्यू गिनी इस देश में सब से ज़्यादा बोली जाने वाली भाषाएं हैं भारत की दूसरी सब से अधिक बोली जाने वाली भाषा बंगाली है जिस में नाइन प्रत नौ प्रतिशत नौ बहत्तर नौ दशमलव बहत्तर करोड़ नागरिक यानी कुल आबादी का आठ दशमलव शून्य तीन प्रतिशत लोग बोलते हैं बंगाली एक भारतीय आर्यन भाषा है जो ज़्यादातर दक्षिण एशिया मे बोली जाती है भारत के अलावा पकिस्तान श्री लंका मालदीव सिंगापूर थायलैंड चीन जापान ब्रिटेन जर्मनी भूटान नेपाल बांग्लादेश म्यांमार इंडोनेशिया न्यू ज़ीलैंड दक्षिण अफ्रीका मॉरीशस यमन युगांडा कनाडा एवं फ़िजी जैसे देश के लोग हिन्दी भाषा का इस्तेमाल करते हैं